कयबेर तबियत खराब होइ छै बैलके केना बुझै छै जे कि एकरा की होइ छै तऽ ओकरा देखभाल करै हइ तऽ मोन खराब हइ एकरा दबाइ दैके हिकै ओकरा दबाइ देतै तऽ तबियत ठीक होतै ओकरा घास भूसा खाय लए नहि नीक लगै हइ ओकरा देतै दबाइ तऽ खेतै तब ठीक होतै तब ओकरा देखभाल कैर सकलै हन कोना खेतै ओकरा खियाल जेतै जानबरके दबाइ एहिमेके लऽ के किछु बरतनमे लऽ के खियाल जेतै एकरा मोन ठीक होतै तब खायल जेतै बुझलियै बन्द भऽ गेलै